हेलो बोले आप पत्रकार है ना तो सीनियर हैं हमसे हम तो जूनियर हैं आपके हाँ हाँ हाँ बोले हमको उतना पता नहीं है सरकार और के बार में तो आप पता करके हमको तो अभी हम नए हैं तो हम जॉइन ही लिए हैं तो हमको तो डर लगता है कि कहीं जाएँगे हमको डर लगा रहता है कि हम कहीं जाएँगे गिर ही जाएँगे क्या होगा नहीं होगा अपने साथ

मतलब पत्रकारों वाला काम है तो बहुत भीड़ है अभी हमको लग रहा है अभी और अभी हम जाने वाले हैं तो हमको तो टेंसन लगता है थोड़ा बहुत तो इसीलिए हम थोड़ा इसीलिए हमको लगा कि इससे दीदी है ना कर रही हैं तो उससे पूछ लेते हैं थोड़ा हेल्प मिल जाएगा तो कैसा कैसा है बता देगा इसलिए हमको ना हम कॉल किए हाँ तब तो ठीक है तब ठीक है तो बता दीजिएगा जो जो जरूरत पड़ेगा